असांजो राज्य मध्य प्रदेश आहे इनमें अलॻि अलॻि ज़ातियुनि जा माण्हू आहिनि त उन्हनि जो पहनावो बि अलॻि अलॻि ई आहे कपिड़नि पाहिण जो तरीक़ो बि अलॻि अलॻि आहे त जीअं हिंदू साड़ियू पाईंदा आहिनि ऐं वरी पंजाबी पंजाबी पंहिंजा पंजाबी वॻा थी विया यां अफगानी वॻा बी पाईंदा आहिनि असांजो शुरुअ खां ई सलवार कुर्तो रओ इहो हलियलु आहे असां हा हाणे थोरो उहो अॼुकल्ह जे ॿारन में थोरो बदिलाउ आहियो आहे त त उहे मतिलबु पैंट ऐं कुर्तो पाईंदा आहिनि या इहो पैंट कुर्तो पाईंदा आहिनि ऐं वरी इहो अॼुकल्ह अलॻि अलॻि प्रकारनि जा लटा बि पाइनि था पर असां शुरुअ खां ई सलवारु कुर्तो पातो आहे त असां उहो ही पाईंदा आहियूं मर्दनि जी त शुरुअ खां ई इहा पोशाक हलियलु आहे सूट बुशेटियूं ई पाईंदा आहिनि ऐं धोती कुर्तो उहे पर हाणे धोती कुर्ते मां सूट बुशेटिनि ते पहुता वरी हाणे इहे मर्द जींस टी शर्ट पाईंदा आहिन अधु ऐं ऐं